एक लाख पाँच हज़ार छह सौ नब्बे दो लाख तीन हज़ार चार सौ सैंतीस तीन लाख चार हज़ार पाँच सौ सड़सठ चार लाख पचास हज़ार पाँच सौ पचपन पाँच लाख छह हज़ार सात सौ पैंतीस